आङो मा ओंख्रिखौ गोथाव मोनो होनब्ला संनो मोजां मोनो होनब्ला नारजि अमा जोबोद मोजां मोनो आङो संनो आरो अनद्ला दाउखौबो जोबोद मोजां मोनो आङो संनो आरो सबायजों साम'जोंखौबो गोथाव मोनो बेबो आंनि मोजां मोननाय ओंख्रि आरो आङो ओंख्रियाथ' बिदिनो जोंनि बर'नि ओंख्रियाव जोबोद मेल्ला दङ ओंख्रि मा माखौ जायो जोङो होनब्ला आंनि फेभराइटआ बेनो आरो नारजि अमा अनद्ला दाउ आरो आंनि फेभराइटसिना बेनो सबाय साम' आरो गुबुन गुबुन ओंख्रि दङ मानोना आङो बिसोर मोनथाम मोनब्रैखौ बांसिन मोजां मोनो जानोबो मोजां मोनो संनोबो मोजां मोनो संनायावबो बाया आङो मोजां मोनो जानायावबो जोबोर गोथाव मोनो